हैलो आं हैलो कुन्न बोल्ला कुन्न बोल्ला दा पल्लवी बोल्ला दी ऐ पल्लवी तू तुगी केह् गल्ल होआ दी ऐ किन्ने दिनां दी तू स्कूल कीऽ निं आनी ऐं पढ़ना नेईं पढ़ना तूं तेरे में तेरे मां बब्बा कन्नै गल्ल करांऽ केह् ऐं पेपर देने जां नेईं देने अज्ज तेरी किन्ने दिन गैर हाजिर हो गेई ऐं ऐं ब्याह् दिक्खना ऐ जां ब्याह् जरूरी ऐ जां पढ़ाई लिखाई जरूरी ऐ अपनी अटेंडेंस दिक्ख अपनी हाजरी दिक्ख इसी फिकर कर में तुगी तां फोन कीता की तूं अज्ज किन्ने दिनें दी तूं स्कूल आई गै नेईं अच्छा केह् पता कुदै बमार ते निं पेई गेदी ऐं ते तू ब्याह् खाद्धी अज्ज कोला रेहियै तू पूरी हाजर रोह् स्कूला च तां तेरियां हाजरियां पूरियां रोह् ते तां तुगी पेपर च बैठने देना ऐ ठीक ऐ नेईं तां में तेरी मम्मी कन्नै गल्ल करनी माऊ कन्नै गल्ल करनी नेईं तां में आं स्कूला रोज़ा रोज़ ठीक ऐ